बाजार जानायनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों जोङो दखान खाथि खालायावबो दङ दखाना इदिनो बानलु लायो बानलु बायनानै लायो आरो आलु लायो दालि लायो आरो बेसे इनि दामा आलुआ केजि बिस थाखा आरो दालियावबो एक पवायाव बिस थाखा बानलुफोरा केजि सल्लिस थाखा ओमफाय खाथि खालायाव जोङो सिनि साफाथ थाव इखिनिखो बायनानै न'आव लाबोयो आरो बाजार सिमला बाजाराव जानो थांब्ला जि नांगौब्ला जि जोमनाय जि बायना लाबोयो दख'ना बायो जि फिसा बायो गस्ला बायो जोङो बेखिनिखोनो बायनानै न'आव लाबोयो आरो न'आव फैनायाव जोंहा जेबो साननै सानथाम थानानै जेबो गैयाब्लाथाय खाथिनि दखानाव लायो थाव संख्रि सिनि साफाथ साबोन सयाबिन मैगं दालि आलु खबि इखिनिखो बायनानै न'आव लाबोयो मैगं गोथां बायनानै बाजारनिफ्राय लाइ लाफा मुला गाजर दामआ सल्लिस थाखा पन्सास थाखा लायो मैगंनि दामआ आलुनि दामआ केजि बिस थाखा लायो नाया एक केजियाव पन्सास पवासेयाव पन्सास थाखा लायो एक केजिब्ला एकस' आरो अमा बेदरा तिनस' अमा बेदर बायनानै जाफैब्ला तिनस' दाउ लाबोब्ला साराइतिनस' दाउखोबो जोङो बायनानै न'आव गैयाब्ला जाफैयो जोङो न'आव फिसिनायखोबो बुरजाब्ला दाउखो फानहैयो आरो अमाखो जोङो न'आव आदार होनानै फिनानै देरब्लाथाय अबावबा पन्द्र हाजार अबावबा बार' हाजार मोनो फाननानै बाजाराव बाजारा सिमला बाजार ओजोंहाय बर' बाजार सालबारि इखिनिखोनो जोङो जायो खाथि खाथियाव थाङो आरो गोजानाव थांनो हायाब्लाथाय खाथियावनो लायनानै जाफैयो आरो अजोंहाय थांथारोब्ला ओरैनो बेरायनाय थ'थ' माबायाव लोखि बाजार इयाव बेरायहैयो नारें खमला बायनानै लाबोयो ओरैनो जोंनि नांगौखिनिखो बायनानै न'आव जाफैयो